नै बे जोंनि दुगैग्रायाव माने नाफोरखौ मुलि होनानै हमनानै जानो नाङा मुलि होनो नाङा सोरबा बिसंगालि गाग्लियो सोरबा मा मा मुलि होनानै नाखौ हमनानै जायो ओमफ्राय बे दैफ्राव बायदिसिना मुलि होनानै नाफोरखौ हमनानै जायोब्ला मोसौ दै लोङो मोसौ थुखैयो मोसौफ्रा बोरमाफ्रा गारजि जायो आरो बेमार जायो मानसियाबो बेमार जायो मोसौफ्राबो बेमार जायो मानसियाबोथ' बाहायनो दुगैयो सोरांब्लानो जि जोम सुनांगौ जायो दुगैनांगौ जायो मोसौफोर दै लोङो मोसौ आबो गाज्रि जायो बेमार जायो गाज्रि जायो मानसियाबो बेमार जायो बायदिसिना मुलि होनानै ना हमनानै जानो नाङा आरो जेखायजों गुरनानै जायोब्ला खादाफोरजों बाला हनानै जायोब्ला सारनानै जायोब्ला बेफोरो मोजां जायोआरो जानोबो मोजां जायो मानसिफोरनावबो बेमार जाया मोसौआबो बेमार जानोहाया बोरमा बायदिसिनाफ्राबो जेबो बेमार जाया आरो मोजां जायो सोरबा सोरबा बिदिनो बायदिसिनारु होनानै सारनानै जायो हमनानै जायो मुलि होनानै बिसंगालि गाग्लियो सोरबा बायदिसिना मैगं हाग्रा फोरखौनो दैआव सुहरो नाफ्रा थैनानै थायो बेखौनो मोसौनोबो होनाय मोसौआबो मोनजायो दैखौ लोंनानै बेमार जायो मानसिफ्राबो दुगैयो बेमार जायो बिदि माबानानै दैआव बायदिसिना गारनानै हमनानै जानो नाङा आरो सारनानै जा नांगौब्ला जे फोरजों लाब जे हनानै जा जेफोरजों हनानै जा आलिफोर थेनानै थोरसिफोरजों जेखायफोराव सारस'ननानै जा बे बायदिसिना मुलि कारेनजों स'क होनानै जायो मानसिफ्रा मुलिबो होनानै जायो बेफोर नाखौ जाब्ला बेमार जायो बिदिखौ खालामनो नाङाआरो होनो नाङा मानसिफोरनाव बायदिसिना दा नाना रखम बेमार सौफैगासिनो बेमारानो जोबनो गैया बेमारानो गोदान गोदान सौफैगासिनो सोरबा प्रेसारजों थैनाय सोरबा किडनि देमेज जानानै थैनाय सोरबा लिभार जानानै थैनाय सोरबा रानथाबनानै बायदिसिना नाना नाथा बेमार जानानै थैनाय बिदि जायो आरो दैआव बायदिसिना माबानानै मुलिफोर बायदिसिना होनानै जानो नाङा बिदियावनो बेमारफोरखौ हमस'नो हाया